हलो जी हाँ जी

जी जी जी

जी सही है मेरा इंस्टीट्यूट है बिहारी चौक पर और आपको यह डांस सीखने के लिए कम से कम तीन मंथ लगेंगे और आपको कौन कौनसी स्टेप सीखना है सर तीन मंथ और उसका पर मंथ का चार्ज रहेगा फाइव थाउज़ेंड रूपीस हाँ

जी उसमें डिस्काउंटेबल कुछ नहीं मिलेगा रहागा लेकिन यह सर आपको यह है कि आपको डांस जो करेंगे ना उसके लिए आपको पूरा सेट अप तैयार मिलेगा ड्रेस वगैरह आपको खुद लेकर आना है ड्रा डांस के लिए सेट अप हम तैयार करके देंगे ट्रेनर हमारे रहेंगे सिर्फ़ आपको टाइम पर आना है ड्रेस अप होकर बस

सही है आप वेस्टर्न है सर यह बेली डांस भी मिल जाएगा आपको बेली डांस करना बेली डांस इस्टेप भी मिल जाएगा उसमें मेरे पास बहुत से ऑप्शन है जिसमें आपको तीन कैटेगरी चूस कर सकते हैं हाँ हाँ तीन कैटेगरी की फीस है हमारी फाइव हज़ार रुपये पर मंथ अच्छा उसके ऊपर अगर आपको कोई नेक्स्ट कैटेगरी और सीखना है तो उसका थोड़ा सा चार्ज बढ़ते जाता है लेकिन फर्स्ट मंथ में हम सिर्फ़ तीन कैटेगरी ही सीखते हैं यह सर सवेरे मॉर्निंग टेन ए एम से शाम को फोर पी एम तक रहता है जिसमें आपको एक घण्टे का लंच टाइम मिलता है दोपहर में एक बजे से और संडे ऑफ रहता है

आपको जब भी क्लास लगनी है आना है बंक नहीं मारना

सर आप कल आ सकते हैं तब आपको एक मंथ का पर तो करना पड़ेगा पूरा फाइव थाउज़ेंड रूपीस एडवांस ठीक है सर ओके